जेनोबा जोङो बाजाराव अमाखौ बायनो थाङोबा माने बेरामखौ जोङो एसेबाबो सिनायनो हायो बे अमाया माब्रै मोजां ना गाज्रि बेखौ जेन'बा मानसि मानसि नायनानै जोङो मोजांखौ नायनानै लाबोयो आरो जोङो बेमारबा बैयो एसे दुरबल देहा माबा अमा नुयोबा जोङो बेखौ लाबोया जोङो मोजांखौ नायनानै एसेबाबो दाम होनानै मोजांखौ नायनानै लाबोनानै जोङो मोजां फेदेरनो थाखाय जोङो मोजांखौ लाबोयो आरो आरो जेला न'आव लाबोखांनानै जेला बायसानस बेमार जायोबा बेखौ जोङो फारमासिफ्राव मुलि अमानि मुलि लांफैनानै जोङो दौवो जोङो फाहामो बेजोंनो मोजां जायो आरो दावफ्राबो जेरै बेमार जायोबा बेखौबो जोङो बाजाराव बाइयोबा बेखौबो सिनायनानैसो जोङो लाबोयो बेमारबा बे बेमारखौ जोङो सिनायखायो मोजांनि माबाखौसो मोजां दावखौ लाबोनानैसो जोङो न'वाव फेदेरफैयो आरो ओमफ्राय जुदि न'वाव बेमार जायोबा जोङो बेखौ फारमासिफ्राव बा मोनसे कमफानदार डक्टरनाव बावहाय मुलि दं आरो बेखौ लानानै जोङो दौनानै फोथाङो आरो जों मोनसे बे जुनादफोरखौ फोथांनो थाखाय जोङो मुलि दौनांगौ जायो जोङो जेरै बोरमाफोरखौबो माबायदिखौ बायनानै लाबोनांगौ मोजांखौ नायनानैसो मानसि सोरनि बायदिया मोजां बे बोरमाखौसो मोजां नायनानै लाबोगोन आरो लाबोखांनानै उनाव जुदि न'वाव बेमारफोर जायोबा बेखौबो डक्टरनाव बा फारमासिनाव मुलि लायनानै जोङो फाहामो आरो बेनि उनावसो जोङो फोथांनानै मोजां फिथायखौ मोननो हायो बिनि गेजेराव जोङो बेखौ फेदेरनानै बा फाननानै जोङो गथ' गथाय फोरोंनांगौ जायो बेजोंनो मोननाया मोनो समाव जेन'बा लसबो जायो आरो समाव मोनोबो मोजां फिथायखौ मोजां आबाद खालायोबानो जासिगोनदां नानि